بہار میں مشہور اور تاریخی جگہ جو ہے ایک مگدھ ہے اور ایک نالندہ وشو ودیالیہ جو نالندہ وشودیالیہ میں بہت سارے اسٹوڈینٹ ادر کنٹری سے آ کر پڑھتے تھے اور اپنی زندگی کو سنوارتے تھے اور وہاں جو ہے بہت سی تاریخی ہیں جو وہاں پہ ابھی بھی ہے اویلیبل ہے وہاں اور ایک جگہ جو راجگیر ہے ایک مشہور ہے جو وہاں جو ہے بہت سارے کنٹری سے آدمی آ کر وہاں دیکھتے ہیں وہ پتھریلی جگہ ہے جو وہاں پہ گھومنے کے بعد بہت انیک انیک طرح کے دیکھنے کو ملتا ہے اور وہاں جو ہے ایک بہت ہی دیکھنے کے بعد جو ہے بہت شانتی جگہ ملتا ہے اور ایک پٹنہ ایک شہر ہے جو وہاں جو ہے بہت سارے راجا مہاراجا گزرے ہیں وہاں سے اور پٹنہ میں بہت سارے یونیورسٹی ہے جو وہاں جو ہے بہت ساری پڑھائیاں ہوتی ہے اور ایک بہار کے اندر مدھبنی ڈسٹرکٹ میں ایک متھلا ہاٹ ہے جو وہاں بہ خوبصورت جگہ ہے جو وہاں بہ وہاں دیکھنے کے لیے بہت سارے ڈسٹرکٹ سے آدمی آتے ہیں اور وہاں اس کی ٹکٹ جو ہے بیس روپے ہوتا ہے اور وہاں جو ہے آدمی دیکھتے ہیں اور گھومتے بھی ہیں اور اپنا فوٹو گھچاتے ہیں اور فوٹو گھچاتے ہیں اور گھومتے ہیں بھی ہیں اور اس سب جگہ مشہور ہیں جو اور بھی مشہور جگہ ہیں جو تاریخ میں ہیں